उत्तर प्रदेश में अहिड़ी कुझु राणियूं बि मशहूरु थियूं आहिनि जीअं हुननि में सभिनि जो वॾो नालो आहे झांसी जी रानी रानी लक्ष्मीबाई उन्हनि जे इतिहास जी वीरगाथा वीरगाथा जे लाइ हुननि जो नालो प्रसिद्ध आहे ऐं उन्हनि खे अञा ताईं बि हुननि जी बहादुरी जे लाइ यादि कयो वेंदो आहे ऐं ॿी हुई बेगम हज़रत महल जेके अवध जी राणी जे नाम सां बि प्रसिद्ध हुई उन्ही जे नाले सां असांजे लखनऊ शहर में बेगम हज़रत महल पार्क बि ठावायो वियो आहे ऐं उहे वाजिदअली शाह जी ॿी बेगम हुई इन्ही तरह सां इहे नेता ऐं इन इन्हनि खां अलाए बि इलाही नेता ऐं राजा राणी थिया आहिनि जेके इतिहास में पंहिंजो नालो कयो आहे